राजस्थान में हम भरतपुर जिले के अंदर देखें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसी के साथ साथ एक सरसों अनुसंधान केन्द्र भी है जहाँ पर लोग और किसान बड़ी दूर दूर से ऐसी प्रजातियाँ जानवरों की जो अब विलुप्त होने की कगार पर हैं या जो अन्यथा कम देखने को मिलती हैं उन्हें देखने के लिए भी आते हैं जैसा कि नेशनल पार्क में केवलादेव वाले में बहुत से विदेशी पर्यटन भी आते हैं जोकि कुछ ऐसी प्रजातियाँ जानवरों की देखने आते हैं जोकि अब विलुप्त होने की कगार पर हैं जैसा कि देखा जाता है कि साइबेरियन क्रेन जोकि साइबेरिया से उड़कर भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आती हैं और उन्हें देखने के लिए पर्यटनों की अधिक से अधिक भीड़ वहाँ मौजूद होती है उसी के साथ साथ कुछ ऐसी वनस्पतियाँ भी हैं जो सरसों अनुसंधान केन्द्र में दूर दूर के पर्यटन किसान उनको देखने आते हैं और उनकी अच्छी वेराइटियों को भी देखकर जाँच पड़ताल कर उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं और इन्हीं के साथ हम कह सकते हैं कि राजस्थान में भी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जोकि लोगों के लिए एक अचंभेयुक्त चीज़ें हैं